इउटुबाव नायै नायै अनद्ला ओंख्रि अनद्ला दाउ संनो रोङि ओंख्रिखौ संबाय नारजि अमा बेफोरखौ संनो रोंजोबबाय साम' संनो रोंबाय आरो मा मा ओंख्रि जानांगौ बेखौ संनो रोंजोबबाय आरो अमा नारजि दाउ गासैबो हांसो गासैखौबो रोंजाबनाय जाबाय आरो ओमफाय जि दानाय जि दानायखौबो रोङो आरो नायै नायै सोलोंलांबाय आरो गासैखौबो जि दानाय आरो ओंखाम संनाय गासैखौबो मा मावनांगौ बेखौ गासैबो नायै नायै सोलोंजोबबाय आरो